नाखौथ' जों दैफ्राव मोनो आमफ्राय बिदिनो जों हाखरफ्राव मोनो आमफ्राय बेखौ जों मा सिस्टेमै हमनांगौ बेखौबो जों मिन्थिनानै लानोसै आरोखि मानि जों नाखौ फार्स्टआव जों नाखौ सारोब्ला खदालजों आलिफोर जावगोन आमफ्राय बिनि सायाव जों बालथिं खागोन आमफ्राय दुरुं खागोन बालथिं सायाव बेजों सारनाय जायो आरोखि आरो सोरबा सोरबा गामला बिदिनो बालथिं दोफोरजों सारो आरोखि आमफ्राय बेखौ जों सारखांनानै जों नाखौ हाब्रुआव दांग्रोमनानै हमनाय जायो ओमफ्राय जों बेखौ ज'ज' ओंखारनानै हमो आमफ्राय बिदिनो नाखौ गोग्रोम गोग्रोम हमनानै जों दोनो आमफ्राय नाखौ जों बोयोबो बोयो दैफ्राव जेजों दैजों ओमफ्राय खेवालिजोंबो सारनाय जायो नाखौ जों दैफ्राव जेरेखम बिलो लङा फख्रि बेफ्राव जों जेजों सारनाय जायो आमफ्राय बोरसिफोरजोंबो जों दान्दा दाननानै बोरसिखौ खानानै लफायनाय जायो बा फुलथा होनानै बोननाय जायो दैफ्राव आमफ्राय बाथाबो होयो बाथाया जाहैदों फस्लाजों बोरसिखौ दुरुङाव खानानै फस्लाखौ खानानै बाथाखौ जोङो खना खना नायनानै नाखौ हमाय जायो आमफ्राय जोङो दुराजोंबो बोनाय जायो जेरेखम बारलि थारलिफोरखौ जों बेजोंनो हमो दुराजों आमफ्राय जों आमफ्राय बायदि रोखोम बिदिनो हमनाय जायो आरो नाफोरखौ ओमफ्राय जोङो गोग्रोमोबो नाखौ दैफ्राव आमफ्राय फलजोंबो हमनाय जायो बिदिनो दैफ्राव फुख्रिफ्राव नारसोम नारसोम आमफ्राय जों नाखौ मोनायाव सुलिफोरजोंबो हायो हमनो सुलिखौ जोङो औवा खाथुमनानै बानायनानै जोङो नाखौ मोनायाव सुयो आमफ्राय सेनफोरजोंबो जों हमनाय जायो सेनखौ जों मोनायाव सानानै दोननानै फैनानै आलिफ्राव हमनाय जायो ओमफ्राय खखाफोरजोंबो जों सानाय जायो आलिफ्राव आमफ्राय जोङो फासिफोरखौबो जोङो बिलोफ्राव सानानै दोननानै हमनाय जायो